हाणे गुजरात जे पारंपरिक परिवार जे बारे में गुजरात जी जेका प्रजा आहे गुजरात जा जेका माण्हू आहिनि गुजराती उहे सचुपचु ॾाढा सुठा आहिनि हुननि में हिक त अहिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे जो सुबुह जो सवेल उथंदा आहिनि पंहिंजे घरु कमु में लॻी वेंदा कमु कारि जेको हुजे हुन में बिज़ी थी वेंदा रोसी रोटी रसोई कंदा हुन खां पोइ सभई वरी नौकिरियुनि ते वेंदा नौकिरियुनि खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदा त शाम जो जल्दी रोटी खाईंदा ऐं उहे जल्दी सुम्ही बि पवंदा आहिनि मां न ॾिठो आहे गुजरातियुनि खे भई असां भई ॿियनि जातियुनि वांगुरु भई राति देरि देरि ताईं जाॻंदा हुजनि देरि देरि ताईं रोटियूं खाईंदा हुजनि न गुजरातियुनि में इहो काने पंहिंजे घर में ॾाढो ख़ुशि हूंदा आहिनि पंहिंजनि घरनि में सभिनी जे घरनि में हिते पींघा हूंदा आहिनि पींघनि ते वेई करे उहा टहेल पिया कंदा आहिनि ॾाढो सुहिणे नमूने हुन जो मेल मिलाप हूंदो आहे परिवार में हुनजो प्यार हूंदो आहे हुनजो संघठन हूंदो आहे हुननि में अनेक ॻाल्हियूं आहिनि वेशभूषा जी ॻाल्हि ॻणिजे त सादिगी हूंदी आहे कॾहिं हायफ़ाय न हायफ़ाय में न हूंदा आहिनि मूं सां त अनेक जेके छोकिरियूं नौकिरी कंदी हुजनि ऐं मां गवर्मेंट जॉब मूंखे हूंदी हुई त उहो ॿुधाईंदी हुयूं त भाई असां सुबुह जो सवेल उथूं था पंजे बजे उथी करे पहिरीं पाणि घर जी सफ़ाई कंदासीं घर जी ॿुहारी बासण ई सभु मले करे पोइ घर जे परिवार जी असां र रसोई कंदासीं रसोई करे टिफ़िन सभिनी खे ॾेई करे हुन खां पोइ पाणि बि टिफ़िन खड़ी करे खणी करे उहे ऑफ़िस में ईंदियूं ऐं ऑफ़िस मां उहे ई औरतूं सभु वरी शाम जो वञी करे वरी वापसि वञी करे कुटुंब परिवार जे लाइ रसोई कंदियूं हर कंहिं त्योहार जी इंजॉयमेंट बि ॾाढी मस्तु कंदा आहिनि इहे कहिड़ो बि त्योहार हुजे हुजे साल जो हुन में इंजॉयमेंट हिन खे ॾाढी सुठी कंदा आहिनि थोरे में घणो इअं चइजे त गुजरात में जेको गुजराती परिवार आहे ॾाढो शानवारो मानवारो ईमानवारो धर्मप्रती गुजरात में कृषिनि भॻवान जी ॾाढी महिमा आहे ॾाढी महिमा ऐं सभिनी जे मुख में गुजरातियुनि खे जय श्री कृष्न जय श्री कृष्न त हूंदो ई आहे ऐं गुजराती धर्म ख़ातिरि बि ॾाढा सुठा आहिनि ऐं गुजरात जा जेके गुजराती चऊं त हिक ई सिट में भई ॾाढा सुहिणा ऐं ईमानदार वेशभूषा में सादिगी रहण में सादिगी खाइण पीअण में सादिगी ऐं पंहिंजे जीवन म में सादिगी अहिड़ा अथव असांजा गुजरात जा गुजराती सतनाम साखी